दिक्खो रामायण जेह्की साड़ी हिन्दुऐं च एह् सारे कोला बड़ा ग्रन्थ ऐ होऱ इस्सी पढ़ियै लोक इन्ना किश सिक्खा दे न इन्ना किश सिक्खा दे न कि कि'यां तुस राम आह्ले लेखा इक मर्यादा प्रशोत्म बनी सकदे ओ तुस सीता आह्ले लेखा इक बड़ी अच्छी पत्नी बनी सकदे ओ

लेकिन तुस जेह्डी ऐ जि'यां केकई ने जेह्ड़े कम्म गलती कन्ने कीते ओह् गल्ती आसे नेईं करनी चाहिदियां ओर जेह्ड़ी एह्दे च बड़े बड़े जेह्ड़े लोक होए न उ'नें बड़ी अच्छी अच्छियां असेंगी सिक्खां दित्तियां न एह्दे च एह् मिकी इन्नी प्यारी लगदी कि में बार बार इस्सी पढ़ी जन्नी बार बार एह्दियां क्हानियां में पढ़ी जन्नी होर ते होर में अपने बच्चें गी बी पढ़ी पढ़ी सनानी कि जिसले बी बच्चे जिद्ध करदे निं कि असें अज्ज रातीं क्हानी सुननी ते में उ'नें गी रामायण दी क्हानियां सनाई ओङ़नी मीं इन्नी प्यारी किताव लगदी ऐ कि में हून इस्सी थोह्ड़ा अद्धा दुब्भा ते में इस्सी याद करी चुकी दी ते मेरे मूंह् जवानी बी एह्दी क्हानियां चेता न एह्दे च बड़े बड़े रिक्षी दियां क्हानियां न जां सीता माता जिसले मतलब बनबास गेई ही ओह् क्हानियां न रावन ने नोआढ़े कन्ने केह् कीता ओह् क्हानियां न दिक्खो एह्दे च असें इक सीख थ्होंदी कि जि'यां राबन इक एह्डा बड्डा राक्षस हा ना लेकिन फ्ही बी ओह्दे च इन्नी पवित्रा ही कि उसने पराई जेह्की इत्री ही नोआढ़ी मर्जी दे बगैर ओह्दे उस्सी अपने म्हल्ले च नेईं आनेआ ओह् चांह्दा ऐ कि जिसले एह् मनग ते तंदू मे नोआढ़े कन्ने ब्याह् करना लेकिन अजकल्ले दे लोक इत्थै एह् सीख बी लेंदे न अजकल्ले दे लोक उ'नें राक्षस कोला बी बधी गेदे न राबन कोला बी बधी गेदे न ओह् ते इन्ना गल्त गल्त कम्म करी जा'रदे जेह्ड़े राबन ने बी नेईं कीते न ते एह्दे पर में ते इक दौ बारी फिल्म बी दिक्खी चुकी दा अज्जें बी अजकल्ल दे कार्टून फिल्मां बी ओदिया इ'यां बी नोआढ़े पर बत्थेरियां फिल्मां बनी दिया जां पिच्छें जिसले करौना दा टैम आया हा उसले लोक बैहियै रोज रामायण दिक्खी दिक्खी होर इन्ना माजा लैंदे है ऐसी कोई चीज बनानी खानी सारे टवरै किट्ठे बौह्ना ते रामायण दिखनी मजे कन्ने